हम हिन्दू धर्मके छी हम हिन्दू धर्ममे हमरा सबके बहुत एहन पाबनि अछि कि हम सब करै छी हमसब फेर दोसरो जातिके कर लै छी हमसब पाबनि करै छी एगो छै की ओ पचीस दिसम्बरके एहन छै कि पर्ब छै से हमसब गेलहुॅं नया नया बजार गेलहुॅं नया नया कपड़ा किनलहुॅं नया केक किनलहुॅं केक कटबेलहुॅं मने नया साल मनबै छी हम्मे धूमधामसॅं केलहुॅं सब खेलक पीलक नीक नीक चीज बनल सब खेलक पीलक अपन एनाहिते सबके कारण एहन एहन होइ छै किएकी हम दोसर व्यक्ति सऽ हम कऽ लै छी तकर बाद से फेर ई नया साल छै नया सालके की छै कलेण्डर बदलाइ छै कलेण्डर बदलाइ हइ तऽ ओहोमे हमसब नया साल खूब धूमधामसॅं मनेलहुॅं खूब नीक नीक खाना पीना केलहुॅं नीक सब घर द्वारि सब किछु एहन साफ सुथरा केलहुॅं खाना पीना बना कए तेकर बाद केक आयल केक कटलक अपन खूब एहन खेलक पीलक सब धूम धामसॅं अपन अपन नया साल मनेलक पर हमरा सबके ई सब नहि पाबनि करैके चाही ओना हमसब पाबनि करय छी खूब धूम धाम